हमरा इहाँ हमराके बिआह शादीमे निर्गुण बढ़िआँ हमरा गीत गीत गाबैमे बढ़िआँ लागै छै किएक तऽ जतए बिआह शादी होइ छै ततए ततए जाइ छिए ओहिओ जो हमे गीत मने गीत गाबै लागै छिए आओर आओर मने हेए जे यऽ जे यऽ जे भजनो गाबै लागै छिए जे हमरा ईसब मीठा आवाजमे गीत हमरा बढ़िआँ लागै छै गाबैमे सब मने सब मीठा मीठा गीत गाबै छिए सब ने हमरा ने निर्गुण गाबैमे हमरा बढ़िआँ लागै छै हर चीज हमरा सबकिछु गाबैमे बढ़िआँ लागै छै तऽ हऽ मने यऽ जे बिआहो शादीमे जाए जाए छिए तऽ हमरा हिआँ डिगडिगाबै लागै छिए अथिओमे जाए छिए तऽ हमरा जइसे निर्गुणे गाबै लागै छिए सबकिछु हमरा एहिजे गाबै लागै छिए मीठा मीठा आवाजमे हमरा गीत बढ़िआँ लागै छै गाबैमे आओर गीत गाबै छिए हम आओर